मबाइल फना दानि गोदान मुगानि आथिखाल मुगानि मोनसे रोखोमनि आगजु आरो बे मबाइल फन जों गोबां गोजान गोजानआव बायदि रोखोमनि जोङो रायलायनो हायो बा आथिखालाव नुलायनायबो रायलायनो हायो नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मबाइल फनआ मा मा गाज्रि मावो जोंनि गेजेराव मबाइल फन होननानै बुङोबा आथिखालआव जों बांसिनआनो गाज्रियाव बाहायनाय नुदों आरो बे गाज्रिया जाहैबाय सोरबाया रं नाम्बार जायो सोरबाया बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बेयो मबाइलनि दारैनो इन्टारनेटनि दारैनो गाज्रि गाज्रि फिकसार नायो दा बेफोरखौ मानि बेफोरनि थाखायनो जोंनि थाखाय मबाइलआ मानि मोजां खामानिआव बाहायजानायखौ जों नुनो मोनाखै मेक्सिमाम गाज्रियावनो बाहायगासिनो दङ आरो दानि स्तुदेन्थफ्रा दानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा गोबां रोखोमनि गाज्रियाव बे मबाइल फनखौ बाहायनाय जादों दा बिनि थाखायनो मबाइल फनआ जोंनि थाखाय एबा जोंनि संसार जानायाव मोजाङा जेसेबां जादों नाथाय गाज्रियासो बांसिन जोंखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांदों मबाइल फनआ